اگر میری بات کریں تو عام طور پر جو مجھے پسند ہے وہ قلم سے کاغذ پر لکھنا ہی پسند ہے کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے موسٹلی پڑھائی کا تعلق سے بھی ہو تو وہ قلم سے کاغذ پر ہی لکھتے ہیں چونکہ آج کل کا زمانہ بہت زیادہ ماڈرن ہو گیا ہے اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو بہت سے لوگ لیپ ٹاپ اور موبائل کی طرف بھی گئے ہیں اور لیپ ٹاپ اور موبائل میں بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں لیکن میں جو لیپ ٹاپ اور موبائل کا عموماً جو یو استعمال کرتا ہوں اگر میں کسی سفر کے دوران رہا جہاں پر قلم سے لکھنا ممکن نہ ہو اور لکھنا ضروری ہے کسی کو کوئی بات بتانی ہو تو پھر لیپ ٹاپ یا موبائل پر ٹائپنگ کر کے بھیج دیتا ہوں یا پھر لکھتا ہوں اس پر عموماً عام طور پر قلم سے کاغذ پر لکھنا ہی پسند ہے مجھے اور حالیہ برسوں میں تحریر کیسے بدلی حالیہ برسوں میں تحریر اس طرح بدلی ہے کہ عموماً آج کل کے دور میں لوگ زیادہ بزی ہو گئے ہیں ملٹی ورک کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعے بھی لکھتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کے ذریعے بھی کرتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ یہی پسند بھی کرتے ہیں ٹائپنگ پہ کتابیں جو ہیں ٹائپنگ کے رائٹنگ ہوتی ہے وہی زیادہ تر پسند بھی کرتے ہیں لوگ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیپ ٹاپ اور موبائل کی طرف بھی بڑھے ہیں جس کے بھی ذریعے وہ لوگ ٹائپنگ کرتے ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی مرضی ہے اپنا اپنا پسند ہے لیکن مجھے جو پسند ہے زیادہ وہ قلم سے کاغذ پر لکھنا ہی ہے